आं हॅलो हॅलो आं आं हें म्हाका थोडी हें जाय आशिल्ली म्हायती जाय आशिल्ली तुमी काजू हें करतात काजू

ना हांव घरा कडेन आसा म्हाजी थोडी न्ही काजू आशिल्ल्यो अशें म्हूण म्हणटालो हांव काजू आसा आनी ती फाॅग जाता पय फोगांय बी आसा थोडी ताचें तुमी हें बीन काडटात रोस बीन काडून तेजें कितें हें बी करतात हय हय तशीं आसात तीं तशीं आसात तीं

आं पाड ना बरी आसा बरी आसात गेल्ले वर्साक दिल्लें हांवें गेल्लें वर्सा दिल्लें तशें बी कितें आनी हें आसा काजू गर बी तशें काजू बी तुमी हें करतात भाजता भिजता तशें

आं तशें आमी क्लीन आसाय एकदम क्लीन आसात आं आं

आं आं आं आं हय हय बरोबर बरोबर हय

हां म्हळ्यार म्हाका इतलेंच जाय तुमी काजू हें घेतात न्ही काजू काडटात एक तुमी म्हळ्यार आमी तेजेर सोरो बी करतात पळय मागीर तशें तुमगें हें आसा न्ही करपाची आं आं आं आं आं आं अच्छा आं बरें बरें बरें बरें बरें